असेंगी अपना कल्चर बचाना बड़ा जरूरी ऐ केह् गाने ते कन्नै नच्चना इसगी बचाना बड़ा जरूरी ऐ कि कल्चर कोला गै अपनी पहचान होंदी

स्कूलें च डोगरी डांस दे प्रोग्राम रखाने चाहिदे होर उनें जि'यां कि अज्जकल अस पंजाबी भांगड़ा इंटरनेशनल पर बी दिक्खदे ते उ'आं गै डोगरी डांस गी बी नेशनल ते इंटरनेशनल लेवल पर लेइयै जाना चाहिदा ऐ ओह् जियां जियां कि अज्जकल बच्चे बड़ा सोशल मीडिया यूज़ करदे ते ओह् सोशल मीडिया दी मदद कन्नै अपना डोगरी डांस बी प्रमोट करी सकदे अस अज्जकल अस अपने कल्चर आह्ले नाच गाने ते कॉमेड़ी आह्ली वीडियो दिक्खा बी करने सोशल मीडिया उप्पर टीवी उप्पर बी डोगरी डांस दस्सना चाहिदा ऐ ते रेडियो बी इस्तेमाल करना चाहिदा ऐ जेह्ड़े थोह्ड़े बहुत डोगरी आर्टिस्ट डोगरी हैन बी उन्ना दा बी डोगरी डांस ओह् ओल्लै तक्क बचाई सकदे जदूं तक्क उंदे घर रुट्टी पानी चलदा रौह्ग ओह्दे बास्तै गौरमैंट गी बी इनें आर्टिस्टें दी पैसे कन्नै मदद करनी चाहिदी डोगरी डांस आस्तै गौरमैंट गी बड़े बड़े प्लेटफार्म चाहिदे जेह्ड़े बड़े घट्ट न अज्ज दी डेट च बड़े घट्ट न उन्ने अपने डोगरी डांस दे बारै च सनाना चाहंदी तुसें गी जियां कि कुड्ड एह् देवी देवताऐं आस्तै करदे जिस बेल्लै ब्याह् होंदा बच्चा जमदा फसल शैल होंदी डंगै आस्तै उस बेल्लै कुड्ड करदे दूजा जागरना बड़ा मश्हूर ऐ एह्दे बिच जागतै दे ब्याह् बिच रातीं बेल्लै जनानियां एह् डांस करदियां जिस बेल्लै बरात कुड़ी आह्ले घर च होंदी ते जनानियां जागत् दे घर नच्चदियां ते कन्नै कुड़ियां कीह्कलियां बी करदियां एह्दे च दौ कुड़ियां इक्क दूऐ दे हत्थ फकड़ियै गोल गोल फिरदियां जदूं लोह्ड़ी दा ध्यार औंदा ते जागत छज्जा डांस करदे जागत् घरै घरै जाइये बंबरा भई बंबरा करदे ते कन्नै लोह्ड़ी मंगदे ते कन्नै नच्चियै दस्सदे लोह्ड़ी दे रातीं बेल्लै बी लोग हिरण नाच करदे जेह्दे च जागत हिरण बनदे ते कन्नै ढोल बाजे बी होंदे जियां की डुग्गर च डोगरी लोकें कन्नै गुज्जर बी औंदे ओह् अपना गोजरी डांस करदे ते कन्नै जियां साढ़ी जम्मू यूनिवर्सिटी बिच इक्क अभिनव थेटर ऐ जेह्दे बिच यूनिवर्सिटी दे बच्चे डोगरी डांस डोगरी नुक्कड़ डांस ओह्बी सखांदे करदे दस्सदे इंया गै हर इक्क प्लेटफॉर्म हर इक्क स्कूल हर इक्क कॉलेज़ बिच बी होने चाहिदे अज्जकल थोह्ड़ी बहत अवेयरनैस आवा दी जियां की लोक ब्याह् कारज़ बिच डोगरी आर्टिस्ट जियां की रोमालो राम ऐ सरस भारती ऐ कालो देवी ऐ इ'नेंगी सद्दे ते डोगरी नाच गाना बी करांदे